گوتم بدھ ضلع کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے مقامی تحفظ یا ماحولیاتی اقدام کی حفاظت کی جا سکتی ہیں ان اقدامات کو بہت سارے چیلنجوں اور کامیابیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس چیز نے ضلع کے قدرتی وسائل اور اس کو سسٹم کو کو تمام طریقوں سے متاثر کر رکھا ہے اس کے علاوہ یہاں کی جو حفاظتی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی دیکھ بھال کے لیے اپنی پوری ممکنہ کوشش کرتے ہیں جس سے یہاں کا ماحولیاتی انتظام بہتر رہتا ہے